भईया ॿुधो न मूंखे तव्हांजे ऑटो में वेठे अधि घंटो थी वियो आहे मूंखे ज़रूरी इंटरव्यू ॾेअण वञिणो आहे तव्हां चयो हो की हा न हूंदो पंद्रहे मिंटे जो रस्तो आहे पर हिते मूंखे वेठे ई अधि घंटो थी वियो आहे ज़रूरी मूंखे इंटरव्यू ॾेयण वञिणो आहे मुंहिंजो इंटरव्यू न त हली वेंदो जल्दी सां जल्दी कोशिशि करे मूंखे पहुंचायो न भईया तव्हां छा था चओ की हाणे हिकु घंटो लॻंदो अल्ला हिकु घंटो लॻंदो हिते मूंखे अधि घंटो वेठे ई थी वियो आहे अञा हिकु घंटो लॻंदो ज़रूर मुंहिंजो इंटरव्यू हली वेंदो न भईया कोशिशि करे ॿियो कोई रस्तो हुजे त कोशिशि करे मूंखे ॿिए रस्ते खां कोशिशि करे पहुंचायो ज़रूरी आहे न त मुंहिंजे एॾो एॾी महिनत करे इंटरव्यू में मूंखे हीअ जॉब मिली आहे इंटरव्यू जो हली वेंदो हुयो